हेल्लो सर नमस्कार फ्रूट सेलर से बोल रहे हैं आप सर मेरे को फल चाहिए मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे दो के जी मेंगो चाहिए सर मेरे को या और दो किलो बनाना या केला चाहिए सर हाँ मतलब क्या दो किलो तो नारंगी चाहिए मुझे दो किलो केले चाहिए हाँ हाँ हाँ आम मंगा रहा हूँ हाँ दो दो किलो आम और केले मंगाने है सर मिल जाएंगे और सर मेरे को क्या क्या ये एकदम फ्रेश और ताजा चाहिए सर अच्छा और इस मंथली में क्या प्राइस रही है सर फलों की अच्छा अच्छा और इस महीने में क्या क्या प्राइस रही है पहले भी और सस्ता हुआ था ये नही मौसम के अनुसार ये थोड़ा कम बढ़ती हो जाता है ना हाँ तो मेरे को एकदम फ्रेस सॉलिड फ़्रूट चाहिए सर हाँ और सभी क्या क्या फलों की अच्छी वो होनी चाहिए क्वालिटी हाँ फ्रेश तो इसको सही हिसाब से लगाओ सब रेट में तो नहीं मुझे घर मंगवाना है सर ये घर मिल जाएंगे घर का घर मंगवाने के क्या चार्ज लगेगा सर अच्छा पैसे लगेंगे कितना चार्ज लग जाएगा सर अच्छा सर मैं करौली रहता हूँ आप कहाँ रहते हो अच्छा सर हिंडोन चलो मैं वहाँ पे नौकरी करता हूँ तो उधर से गुजरते हुए ले आऊँ तो टैम मिल जाए तो मेरे को अच्छा जी चलो बढ़िया है और मतलब एकदम ताजा फ्रेश चाहिए सर ये नहीं की बहुत से होते हैं लोग बाग और फ्रेश ही कह देते हैं और वैसे ही रख देते हैं अंदर चलो बढ़िया देखते हैं एक बार आप फिर भी ट्राय करते देना मैंने वैसे आपका नाम काफ़ी सुना है आप वैसे अच्छे हो ओरिजनल चीज़ें ही भेजते हो अच्छा अच्छा चलो ठीक है विश्वास करते हैं आप पर और काफ़ी लोग बागों ने बोला था कि उससे ही शॉप से ही लेके आना आप चलो अपना तो सिर्फ क्या है कि फ्रेश देना सर हैं क्योंकि बच्चे भी बच्चे भी खा लेते हैं कुछ बीमारियाँ नहीं होती हैं कोई पुराने होते हैं ना कुछ डेट के स्टाल में अच्छा चलो बढ़िया है सर और जाते हुए मैं और एक बार कॉल कर दूँगा आपको भिजवाना है या मुझे आना है या फिर ठीक है सर ओके ओके सर धन्यवाद सर